नमस्ते नमस्ते भैया अरे इसमे है आपके यहाँ होटल वोटल की सुविधा है हम ऑनलाइन पर बुकिंग किए हैं ऑनलाइन बुकिंग किए हैं तो क्या है आपके यहाँ क्या क्या सुविधा आपकी एक हजार एक हजार रुपया एक रात के लिए अच्छा और बिजली है कि ए सी है ए सी ए सी है कि नॉन ए सी है अरे व्यवस्था तो वैसे ही हाँ हाँ अच्छा अच्छा ए सी हाँ ए सी वैसी है ना ए सी है अच्छा डॉक्टर की भी सुविधा की गई है आपके यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा डॉक्टर की अलग से फीस देनी पड़ेगी आयँ अच्छा और अच्छा अच्छा अच्छा और समय से खाना मिल सकता है अच्छा अच्छा समय से खाना मिल जाएगा सोने के लिए अच्छा बेडरूम भी मिल जाएगा अच्छा डबल ए सी है आयँ अच्छा पंखे भी होंगे अच्छा खाने मे क्या क्या हो सकता है अच्छा ऑर्डर अच्छा ऑर्डर के हिसाब से मिलेगा आयँ

अच्छा तो अच्छी बात है ये आप ये आपका होटल कहाँ है दर्शन नगर में दर्शन नगर लोकेशन अच्छा है ना होटल अच्छा बढ़िया कोई दिक्कत तो नही होगी वहाँ आने मे हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ मतलब फोर व्हीलर से आए आपके यहाँ सीधे होटल में हो जाएगा सब पूरा व्यवस्था आयँ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है हम बुक बु कर बुक कर लेंगे या तो आ जाएंगे आयँ ठीक है नमस्ते नमस्ते नमस्ते नम